टेक्नौलौजी के वजह से आज हमारे जीवन बहुत प्रभाव पड़ा है जैसे टी बी हुआ ये भी एक टेक्नौलौजी का ही देन है जो देश विदेश में कोई सा भी न्यूज होता है हमारे को घर बैठे पता चल जाता है प्रेस हुआ ये भी एक टेक्नौलौजी ही है घर कपड़े को अच्छे तरह से प्रेस कर लेते हैं यह भी कपड़े अच्छे लगते हैं पेहनने में मिक्सर हुआ जो काम आधा एक घंटे में होता था मिक्सर से सिर्फ पाँच मिंट में हो जाता है मोबाइल हुआ मोबाइल से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कार्य करते हैं जैसे कि पढ़ाई का हुआ फेसबुक हुआ अच्छे अच्छे बात करते हैं कहीं भी ऑल इंडिया से बात करते रहते हैं अच्छा न्यूज देते हैं अच्छी खबर देते हैं किसी को खुशखबरी देना है तो भी मोबाइल का यूज़ करते हैं मोबाइल के आने से हमारे जीवन में काफी बदलाव हुआ है जो की बहोत अच्छा होता है घर बैठे अपने फेम्ली को बिडिओ कौलिंग कर सकते हैं वॉयस मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सप्प ट्यूटर फेसबुक हाई हेल्लो सब बोल सकते हैं पहले ये टेक्नौलौजी नहीं थी तो हमलोग चिट्ठी से काम चलाते थे लेकिन जब से टेक्नौलौजी कि आया है मोबाइल हुआ हमारे हमारे लिए जीवन बहुत प्रभाव लाया है लेपटौप हुआ हमारे कार्य को और आसानी से करता है हम डाटा हुआ कितना सेव कर सकते हैं टेक्नौलौजी का ही देन है लेपटौप में हम ना जाने कितने जी बी होते हैं जो हम अच्छे तरह से उसको सेव कर सकते हैं कोई सा भी कार्य हो कोई सा भी वो हो उसको सेव करके रख सकते हैं टेक्नौलौजी का ही देन है जैसे हुआ